असांजे शहर में सफ़ाई अभियान सुठी तरीक़े सां हलंदो आहे असांजा मिअर शहर जा मिअर बि ॾाढो ख़्यालु रखंदा आहिनि साथ में पार्षद बि पंहिंजे पंहिंजे एरिया जो ॾाढी साफ़ु सफ़ाई रखण जी कोशिश कंदा आहिनि असांजो देश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त हिन जी शुरूआत कराई आहे ऐं सुठो तरीक़े सां सफ़ाई अभियान हलंदो आहे ऐं असांखे कंहिं तरीक़े जी कोई दिक़त न थींदी ख़े और रोड बि ॾाढा बढ़िया ठहियल आहिनि मुंहिंजे हिसाब सां सफ़ाई अभियान ॾाढो सुठी तरीक़े सां हले पियो